हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसके उपयोग करने में हमें बड़ा गर्व है लेकिन समय के साथ जैसे जैसे दूसरी भाषाएँ और संस्कृतियाँ आती गईं वैसे वैसे हिंदी के इस्तेमाल में बदलाव भी आया आज हमारी हिंदी जो है

पचास से साठ किलोमीटर के बीच

इस्तेमाल जो है बदलाव करती है जैसे उज्जैन ज़िले में मालवी भाषा चलती है यहाँ से करीब साठ सत्तर किलोमीटर आप आगे जाएँगे तो निमाड़ी शुरू हो जाएगी इस तरह से पूरे भारत में हिंदी का इस्तेमाल इसी तरह हो रहा है दूसरा अंग्रेजी का भी इसमें प्रादुर्भाव बहुत ज़्यादा होने लगा है ऐसा लगने लगा है की ये शब्द जो है वे हिंदी में हीं है लेकिन वे शुद्ध हिंदी नहीं है उसमें अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है साथ हीं ऐसा लगता है की हमारे रोजमर्रा की जो बातें हैं उसमें हिंदी और मालवी और प्लस अंग्रेजी ये सभी इतनी ज़्यादा घुल मिल गई हैं की लगता ही नही ये हिंदी नहीं है लेकिन शुद्ध हिंदी की बात हीं कुछ अलग है आज शुद्ध हिंदी बोलने वाले बहुत ही कम रह गये हैं हो सकता है कुछ कवि कुछ साहित्यकार यही शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं लेकिन आम इंसान जो है वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता जो अनपढ़ हैं वे भी जो मतलब अंग्रेजी अपनी हिंदी भाषा में मिक्स करते हैं ऐसा लगता हीं नहीं की वे अनपढ़ हैं ऐसा लगता है कि वो रोजमर्रा की बाते ही बोल रहे हैं हिंदी में अपभ्रंश बहुत ज़्यादा हो गये है और शुद्ध हिंदी अपने रास्ते से थोड़ा अलग हट गई है पर फिर भी वो हिंदी की खूबसूरती है उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है